دیہی کمیونٹیوں میں کھیل کھیلنے کے ذریعے افراد بہت سی مختلف مہارتیں حاصل کر سکتے ہیں کچھ اہم مہارتوں میں شامل ہے ٹیم ورک کھیل کھیلنے سے لوگوں کو ایک دوسرے کے ساتھ کام کرنا اور مشترکہ مقصد کی طرف کام کرنا سیکھنے میں مدد ملتی ہے یہ مہارت ان کے لئے اپنی روز مرہ کی زندگی میں اور کام کی جگہ پر قیمتی ثابت ہو سکتی ہے مواصلات کھیل کھیلنے سے لوگوں کو واضح اور مؤثر طریقے سے بات چیت کرنے اور اپنے خیالات کو دوسروں تک پہنچانے میں مدد ملتی ہے یہ ان کے لئے تعلقات کو بہتر بنانے اور اپنے کیرئر میں آگے بڑھنے میں مددگار ثابت ہو سکتی ہے کھیل کھیلنے سے لوگوں کو مسئلہ حل کرنے کی مہارتیں تیار کرنے میں مدد ملتی ہے یہ مہارتیں ان کے لئے زندگی کے مختلف شعبوں میں کامیاب ہونے کے لئے ضروری ہیں کھیل کھیلنا لوگوں کو حوصلہ افزائی اور خوشی کے احساس کا فروغ دینے میں مدد کر سکتا ہے یہ ان کے لئے تناؤ سے نمٹنے اور صحت مند زندگی گزارنے میں مددگار ثابت ہو سکتا ہے کھیل کھیلنا لوگوں کو جسمانی طور پر تیار ہونے اور اپنے صحت کے لئے مضبوط بنیادیں بنانے میں مدد کر سکتا ہے یہ ان کے لئے صحت کے مسائل سے بچنے اور طویل عرصے تک صحت مند زندگی گزارنے میں مددگار ثابت ہو سکتا ہے دیہی کمیونٹیوں میں کھیل کھیلنا ایک قیمتی ذریعہ ہو سکتا ہے یہ لوگوں کو ایک دوسرے سے جڑنے مہارتیں سیکھنے اور تفریح کا موقع فراہم کر سکتا ہے اس سے لوگوں کو ایک زیادہ صحت مند اور خوش گوار زندگی گزارنے میں مدد مل سکتی ہے